थाणा डिस्ट्रिक्ट में हीअं त घणा ई फेसिस करणा पवनि था मसइलो हलु करण में पर सभिनी खां वॾो मसइलो आहे उहो आहे टैफ़िक जेके जंहिं जे करे हर वक़्तु ब वक़्तु असां पाण पहुची नथा सघूं ऐं असां जा कम टाइम ते टाइम न थियण हुअण करे असां खे घणनि ई शयुनि खे घणनि ई ॻाल्हियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो ऐं इहा हिक रोज़ बड़े जी ज़िंदगी थी पई आहे ऐं असां खे उहो फेस कंदे कंदे घणो ई वक़्तु गुजरंदो रहे थो पर थाणा डिस्ट्रिक्ट में अॼु ताईं को बि उन में सुधारो न आयो आहे